जेना रामायण देखै छियै रामायण देखै छियै तऽ महाभारत देखै छियै तब हमरा नीक लागै है नीक लागै है तऽ नीक लागै है महाभारत रामायण नीक लागै है तऽ देखै छियै जेना टी वी ये भेलै टी वी रखने छियै तऽ रिचार्ज महीने महीने करबै छियै देखै छियै तऽ मोबाइलमे रिचार्ज करबै करबै छियै देखै छियै तऽ बुझलिए तऽ वएह मोबाइल आरमे रिचार्ज करा दै छियै महीने महीने देखै छियै जेना कृष्णा नीक लागै है तऽ कृष्णा देखै छियै कृष्णा कृष्ण भगवान हमरा नीक लागै है तऽ देखै छियै जेना रामायण अर्जुनमे पार्वतीजी नीक लागै है तऽ देखै छियै बुझलियै तब जेना अथि रामायणेमे राम भगवान माँ सीता जी नीक लागै छथिन तऽ ओ देखै छियै तऽ वएह हमर मुख्य छियै हमरा ओते पढ़ल लिखल नहि छियै तऽ अपन मोबाइल नहि रखै छियै अपन रिचार्ज करबै छियै आ देखै छियै बुझलियै रामायण देखै छियै महाभारत देखै छियै कृष्णा देखै छियै